हेलौ औ मानि माबानिफ्राय मा होनो बेंथलनिफ्राय बाक्सायाव थांनो ओंखारदों दा सिदा आंनि सिदा मानि खेरखि सेराव गोग्लैयाखै ओमफ्राय सिदाबो बारा मोजां नङा ओमफ्राय ग्लासफ्राबो खेवजाया ओरै खेवजाया दा अन्नानै एसे सिटफोरखौ चेन्ज खालामना होबा मोजां जागौमोन सोलायनानै खेरखि सेरमोन

खोरखि सेराव सेकेण्ड बाराव मोनदों मोन्नाया खिन्थु औरै बे साइथनि ओरै खिरखिया खेवजायाबो ओमफ्राय ग्लासबो गैया नो दिसतार्ब जायो बेखायनो सिटखौ मोनबा सोलायना होब्ला मोजां जागौमोन आरो अन्नानै हारसिं अन्नानै मानि खावलायनाय जाबाय औ खावलायनाय जाबाय बिदिनो खावनायनि मानि लामा लामा गोजान थांनाय हिसाबै आं बाक्सायाव थांगोन

ओंखारनाया बे माबायाव ओंखारहैनोसै मा होनो ओरै तामुलपुराव ओंखारहैनोसै औ लामा गोजान हिसाबै एसे मोजांखौ लुबैयो जाहैबाय खस्थ' बारा लामा गोजान थांनो हाया नालाय ओंखायनो अन्नानै एसे सोलायना होब्ला मोजां जागौमोन होन्नानै सानो आरोखि दा बावैसो दिगदार होनाय जाबाय आसा साफागुरियाव मानि दा लोगो लानानै दा खिनथाना होब्लानो जाबाय जायगाखौ पेसेनजार जिरायोब्ला जों डायरेक्टलि थांनानै जिरायनो उसुबिदाथ' कनटेकटारफ्रा बुंना होयोला मोजां आरो होमब्ला दे